کتا کاٹنے کے فوراً بعد اسے ہاسپیٹل لے جانا چاہیے اور سوئی لگانا چاہیے کتا کا زہر بہت ہی زیادہ پھیلتا ہے اس سے جان کی خطرہ ہوتی ہے اور ہمیں چاہیے جو بچوں کو یہ سکھائے جو کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے کتا جاتا ہے تو بچے لوگ اس کو مارتے ہیں دوڑاتے ہیں اسی سے وہ کتا کو غصہ چڑھتا ہے اور نقصان پہنچا دیتا ہے تو ہم سب کو چاہیے جو اپنے بچے کے ذہن میں یہ ڈالیں جو کسی کو پریشان نہ کریں چاہے انسان ہو یا جانور اسی لیے ہمیں اور جس طرح سے کالا کتا ہے اس کا زہر بہت ہی زیادہ پھیلتا ہے اس سے جان کا خطرہ ہوتا ہے بچہ بہت ہی پریشان ہو کر کے مرتیو بھی اس کی ہو سکتی ہے اسی لیے ہمیں اس کا دھیان دینا چاہیے گارجین کو چاہیے اپنے بچے کو دھیان دیں اس کو صحیح نصیحت بتائیں جو صحیح طرح سے چلو بابو کہیں راستے پہ کسی کو پریشان مت کرو پریشان کرنے سے ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں اس لیے اور ہر ماں باپ کو یہ چاہیے کہ ہمارے بچہ صحیح رہے سیف رہے اس سب